मोबाइलके चार्जर लेलिए ने साफे टिकै नहि छै चार्ज साफे बेकार भै गेलै यऽ ई नहि टिकै छिए आधो घण्टा दसो पनरह मिनट साफे चार्ज करै छिए बैठि जाइ छै चार्ज करै छिए बैठि जाइ छिए साफे नहि टिकै छै साफे बेकार चार्जर छै चार्ज करने जाइ छिए करने जाइ छिए फेर बैठिए जाइ छै ओहिनेके ओहिने देखाबै छै चार्ज नहि होइ छै कोइ फायदे नहि छै चार्जर लैके साफे बेकार चार्जर छै सोचै छिए चार्ज करै छिए टिकतै होतै देखाबै छै चार्जे नहि होइ छै चार्ज करने जाइ छिए करने जाइ छिए कोनो अथी नहि बात करै छिए दुइ चारि मिनट फेर तुरन्त बैठि जाइ छै मोबाइल दसो मिनट बात होतै तभिए ने देखाबै छै देखाबै छै फेर बैठि जाइ छै एन्ने ओन्नी बात करै छिए तुरन्त बैठि जाइ छै देखैमे लगै छै ठीक छै चार्ज होइ छै होइ छै फेर बैठिए जाइ छै ठीकसे नहि देखाबै छै